भारतमे भोजन बहुत ही शानदार आओर जगह जगह भाषा आओर भोजन चेंज भए जाइ छै कियाकि लोकप्रिय व्यञ्जन हर राज्यमे हर क्षेत्रमे होइ छै अपना सबके की छै की जे भोजन होइ छै ओ बहुत ही लोक लोक व्यंजन जे लोकप्रिय होइ छै वएह पसन्द करै छै चाहे कोनो भी फंक्शन या शादी बियाहके समारोह होइ छै ओइमे जे सबसँ जे महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यञ्जन होइ छै ओकरे बनाबै छै आओर मसाला जे छै अपने सबके लोक जादा पसन्द करै छै तेल मसालावला चीज ताकि बड़ा रूचिसँ ओ लोग खाए सकी जेना भारतके सबसँ भोजन खिचड़ी छै खिचड़ी राष्ट्रीय व्यञ्जन भए गेलै हँ लेकिन बिहार मिथिलामे दालि भात चोखा बड़ा चावसँ लोक खा लै छै